पयलीं कशें आसतालें की आमी जर आतां एखादो डान्स आमी शिकता तर तेका तितली इमपोर्टंट मेयणासली पूण जसो जसो सोशल मिडिया येयली तेन्ना रिल्स चालू जालीं आनी म्हणजे एक डान्सांक त्या ते एक अशें ट्रेंड कशें जावपाक लागलें लोकांक तें आवडपाक लागलें वेगवेगळी साँग्स घेवन आसा तें डांस शिकपाक डान्स करपाक लागले म्हणजे सोशल मिडिया जेन्नाच्यान येयली तेन्नाच्यान जें आसा तें डान्साचे जें आसा तें डान्साचो दर्जो आसा तो वाडलो म्हणजे डान्स हे फकत अशें म्हणजे फालतू जावं हें न्ही ती एक कला सो ते ते डान्साक जें आसा तें इंमपोर्टंन्स मेळपाक लागलें सोशल मिडिया मागीर वेगवेगळी शोज येवपाक लागले जितून कलाकारांक जें आसा तें मान मेळपाक लागलो एज ए कलाकार म्हणोन तशेंच आतां ऑनलायन डान्स डान्स टूटो टुटोरियल म्हणटा पय तेन्ना एकएकदां अशें आसता की आमकां प्रत्यक्षान वचप केन्ना केन्ना पॉसीबल आसना थंय वसोन डान्स घेवप थोडे जे आसा ते आतां ऑनलायन ऑनलायन आमी शिकपाक शकता डान्स मागीर म्हणजे आतां वेगवेगळे टिचर्स आसा तेंकां थोडे पे करून आमी ऑनलायन घरा कडेन तेंची गायडन्स घेवन डान्स शिकपाक शकता तशेंच युट्यूब सारकेले चॅनल्स जे आसात तेजे वयल्यान जे आसा तें आमी कितें करपाक शकता की आ अमुकूच जो आसा तो आपल्याक डान्स शिकपाक जाय त्या डान्साचे जे आसा ते विडिओज घातलेले आसता तर तेंकां मागीर कितें जाता की हा ते मागीर कॉपी करून जे आसा ती ती जशीं करता तशीं शिकपाक शकता आनी तीं म्हणजे टायमर तुमी सेट करपा म्हणजे स्लो मो करपाक शकता म्हणजे सवकास तरेन म्हणजे सारकें पोळोन जें आसा तें आमी ते स्टेप्स पोळोन शिकपाक शकता आनी जे आसा ते आनी कलाकार जे आसा ते डान्सर जे आसा ते आपली जेन्ना करपाक एक डान्स जो आसा तो डान्स घालता आनी बाकीचे लोक जे आसा ते तेका आवडटा ते ते एक ते एक डान्सराक लागून खूब इमपोर्टंट आसता आनी तेका जितलें लायक्स मेयटा विव्स मेयटा तितलेय जे आसा ते युट्यूब सारकेल्या चॅनला हितूंतल्यान जे आसा ते तेंका इनकमूय सोर्स मेयटा म्हणजे जी कला आसा जितून आमकां आवड आसा डान्सान जाल्यार तितूंतल्यानू जें आसा तें एक पोट भरपाचें सादन कशें जाता एक आन्सराक लागून आनी तें खूब इमपोर्टंट आसता आनी जें आमी काम जें आसा तें इन्जॉय करतात म्हणजे अशेंच न्हू की आमकां आमकां जें म्हणजे ऑफिसानूत वसोन अशें वोसोन जें आसा तें जोडप इमपोर्टंट पूण आपल्याक जितून आवड आसा आपल्या कडेन जी कला आसा तेचो वापर करुनीय जो आसा तो आमी जोडपाक शकता आमी सक्षम आसा ती कला वापरुनूय म्हणजे जेन्ना सोशल मिडिया येयली तेन्ना डान्सर्सांक आनी इमपोर्टंन्स मेळपाक लागलें तें खूब आनी आयज जें आसा तें लोक वळखता डान्सरांक सोशल मिडियाच्या प्लेटफॉर्माक लागून खुबशे डान्सर्स जे आसात ते मुखार येयला आनी भुरगीं जीं आसा तीं आयज काल डान्स करपाक लागल्या डान्सर जावपाक सोदता हें खूब इमपोर्टंट रोल प्ले केला तो सोशल मिडियान